भारतनि सोलोंथाइयारि बिखान्थिया बिजाब आरो फरायसालि एबा फरायसालिमाफ्राव एबा मुलुगसोलोंसालिफ्राव थांनायजोंनो दिन थाङो बेयावहाय गुबै आसोल सोलोंथाइनि गुना एसे खम जायो आरो जायनि जाहोनाव जोंनि सुबुंफोरा बेखार जेंनायाव गोलैनांगौ गोनां जादों जोंनि भारत हादरनि सोलोंथाइया गुबुन हादरफोरनिबादि टेकन'लजिआव एबा टेकन'लजि होननाय बस्थुआव खम आरो बेनि थाखायनो जोंनि सोलोंथाइया आथिखालनि जौगानायजों भारत हादरनि सोलोंथाइया आथिखालनि खारनाय खारफुनाय जौगाथाइजों हमदांनो हायि हायि मोननाय जादों